औ हेल'

बेवहाय मिसनारिनिथ' मेरला फेसिलिथिस दं नों बहा बहा थांनो नागिरदों बा बेरायग्रा जायगाफ्राव

अ अ अ' नोंथ' माबा बे बेरायनो जायगा बे सरलफाराफ्रा मोजां बेयाव मानसिफोरा थांसोयो मेरला मोजां मोजां गारि लानानै ओ लामाफोराथ' गासिबो मोजां गासिबो फाखा जाजोबनायसो बेयाव बिदिनो अन्थाइ माबा माबिनि लामा गैला गासिबो मोजांआनो जाजोब्बाय औ औ गासिबजोंबो हाबजोबो

औ औ दं मेरला बासबो दं नों बासजों थाङो ना ट्रैनजों थाङो गासिबो फेसिलिथिस दं आरो नों ट्रैनजों थांनो गोसोबाबो ट्रैनजों बो थांनो हागोन बासजोंबो थांनो हागोन जेनेबा नोङो क'क्राझारनिफ्राय बहाबा उदालगुरिफ्राव थांनाय दं होनबानिया नोङो बड'लेण्ड बासफोरखो मोनखागोन आरो दायरेक्त बास मोनगोन गुवाहाटीयाव थांनोबाबो नोङो गुन गुन बास माबा माबि बिदि मेरला बास थायो आरो एभेललेबेलखा आरो ट्रैनफोरबो थायो ट्रैनफोरजोंबो दायरेक्त थाखायो गुवाहाटीयाव थांनाय उदालगुरीआव थांनाय बे नों ब'बाव फैगोन ओरैनो नों बहा थांगोन अ अ होम्बा नोङो बे गारि फिसाफोरजों कारफोरखौ लाना थांनो हागोन कारफोर रिजार्ब खालामना लांनो हागोन ओमफ्राय जुदि नों बे टाउनफोरावनो बेरायनोबा इ रिख्साफोरबो थायो एभेललेबेल ओमफ्राय थ'थ'फोर माबा टेम्फुफोर बेफोर थायो बेफोरखौ थांनो हायो आरो बेजोंनो

औ औ हायो बेयाव ह'टेल दंफैयो ना मेरला दं जेरै गौरांबिलि अमस्रि माबा माबि ह'टेल फोरबो दंखायो बेफोराव थानो हागोन आरो नोङो गोसोबायदि जेराव थानो गोसो रेसटुरेन्टफोरबो दंसोयो मोजां मोजां औ औ दे